आमच्या गोंयांत म्हणल्यार भरपूर लेखक आनी कवी आसात हातूंत शिवाजी सावंत हे म्हजे आवडीचे लेखक हे खूब फामाद आसात हांचे पुस्तकां वाचून म्हाका हांचे पुस्तकांतली देख हांव म्हज्या जिणेंत वापरतां हे कवी केन्ना कविता सुद्दां बरयता हांचे कविता खूब सोबीत आसा